हाँ नमस्ते बेटा आप कौन बोल रहे हैं अच्छा हाँ सूर्याश बताओ बेटा क्या काम है बेटा आपका आई डी कार्ड कहा खोया तो यहाँ कॉलेज में खोया है या घर पे खोया कहा खोया है आपने यहीं कॉलेज में ही खोया हाँ बेटा तो आपका यहीं कॉलेज में खोया है तो बेटा ये तो आपकी गलती है ना अपने का आई कार्ड का ध्यान नहीं रखा ऐसे लापरवाही थोड़ी करते हैं कितने दिन हो गए एक दो दिन हुऐ है आपने ढूढ़ने की कोशिश करी अपने दोस्त वगैरह से पूछा किसी से किसी ने दोस्तों ने लिया हो अच्छा तो बेटा अब आपकी परीक्षाऐं भी आ रही हैं फिर बिना आई के बिना आई कार्ड के तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और इतनी जल्दी आई कार्ड बनने में तो समय लगेगा बेटा बेटा देखो आजकल अभी परीक्षा का समय चल रहा है सभी लोग परीक्षाऐं सभी टीचर्स ना जो है परीक्षा में बिज़ी हैं तो आप का आई कार्ड बनाने में समय लगेगा बेटा शायद सा पाँच छः दिन लग जाए आपको बेटा तो आप फिर बिना परीक्षा बिना आई कार्ड के कैसे परीक्षा दोगे बेटा आपको पता है ना कॉलेज में बिना आई कार्ड के किसी को बैठने नहीं दिया जाता है बेटा वो हमें बता रहे हो आप जरूरी है वो तो हम कह रहे है आपको आई कार्ड का ध्यान रखना चाहिए ना बेटा गलती आपकी है ऐसे कैसे छोड़ के चले जाते हो आई कार्ड टेबल पर रखने का होता है गले में लगाने का होता है आई कार्ड बताइए आप एक काम करो बेटा फिर अभी आप है ना एक ऐप्लिकैशन लिख के दो आप हमें ठीक है उसमें लिख के दो कि आपकी गलती की वजह से आई कार्ड खो गया है ठीक है और उसमें परीक्षा के लिए बना आप उसमें वो भी मांगिए और प्रार्थना कीजिए की आपको है ना बिना आई कार्ड के परीक्षा में बैठने दिया जाए क्योंकि आई कार्ड बनने में समय लगेगा है ना और उसमे आप अपने मम्मी पापा के हस्ताक्षर करवा के लेके आइएगा हाँ बिल्कुल आप अभी अपना प्रार्थना पत्र देके जाइए मुझे कहाँ पर है अभी आप कॉलेज में हैं क्लास ले रहे क्या कर रहे हैं हाँ ठीक है आप मुझे उसपे मम्मी पापा के हस्ताक्षर होने चाहिए ठीक है ठीक है और आप आप आगे से ध्यान रखना बेटा अपना आप आप आपका आई कार्ड खोना नहीं चाहिए ठीक है नहीं तो ये आपके अभी पहले भी आपने बनवाया है क्या इस तरह से चलिए ठीक है आपके संग अगर ये पहली गलती है तो मैं आपको पहली गलती पे माफ़ कर देती हूँ अगर आपने दूसरी बार इस तरह से काम करा तो फिर मैं आपके लिए ये सुविधा बिल्कुल नहीं दूँगी दोबारा से आई कार्ड के लिए और आपका उसमें वो अलग से भुगतान भी लगेगा आई कार्ड बनवाने के लिए ठीक है आपको सौ रुपए जमा करवाने होंगे हर्जाने के रूप में ठीक है तो हाँ बिल्कुल आप प्रार्थना पत्र के साथ सौ रुपए हर्जाना का दे यहाँ पे ना ऑफिस में देके जाइएगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है आ जाइये